हाँ हम टी वी शो शार्क टैंक के बारे में जानते हैं इसमें बहुत सारे लोगों को जहाज या बोट में बिठाकर किसी समुद्र में या बड़े समुद्र के तट पर ले जाया जाता है फिर व मध्य समुद्र में जाकर एक पिंजरे जैसे टैंक में बंद होकर और पानी के नीचे जाते है फिर उसमें बहुत बड़े से शार्क होते है जो की लोगों को खाने के लिए आ जाते है और इससे उनके जान को भी बहुत खतरा होता है लेकिन जो लोग बहुत हिम्मतवाले होते हैं बहुत शक्तिशाली होते हैं शार्क से बच जाते हैं वे विजेता बनते हैं और उन्हें बहुत बड़ा इनाम दिया जाता है लोगों को इससे बहुत सारे व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रतिभावना मिलती है और वो ऐसे काम शुरू करते है जिसमें लोग न जीत पाए कम से कम लोग जीतें और उन्हें कम से कम इनाम देना पड़े